आं गयखौ हाननानै दसे दोनो ओमफ्राय जावफ्लेनानै दोखो दोखो जावफ्लेनानै आङो मोजाङै खिलि होजासिम बेखौ आबाद खालामनांगौ आरो बेखौ आं दोनखायो ओमफ्राय फेदेरबा किन्तु गायनायाव माबानायाव थिन बोसोरजोंसो मोजां खालामनानै गायनांगौ गाम्बारियाबो बेनो आङो खालामो फुलि देरजासिम ओमफ्राय फेदेरनानै आङो लासै लासैनो बेखौ गिदिर जाबाथाय फानो हयथ' न'आव आङो माबानानै फानो सिसु दंफाङाबो बेनो आङो फेदेरो बिदिनो खिलिहोयो जावायनायखिनियावबो खस्त' नांगौ आरो बिदिनो फेदेरै फेदेरै फेदेरनानै आङो फानोबो आरो न'आवबो बाहायो आबादारिया माने आङो खदालजों जावनानै लाफाबो खुबैयो बेसरबो खुबैयो एसे एनै जानायखौ आरो दा मैथाबो दं मैथा बांगालबो दं फाथोबो दं आरो लाफा फुयोबावदों आङो बेखौनो दुन्दियाबो दङ बेखौनो आं आबाद खालामनानै मोनजायो आरो फानो गायनाया आङो न'आव बिफां गायनाया थालिरबो गायो गयबो गायो औवाबो गायो गासैबो आं आबादखौ मावो थालिरा जाबाय गायनाय समाव तारमाने खार्तिक मासाव गायनांगौ आरो औवाया गायबाय फागुन मासाव बे मोनसे बोथोर दं जानला मानला गायबा जाया माबोरै थालिरखौ गायनांगौबा मोजां जावफ्लेनानै मोजाङै गायनांगौ औवाखौबो बेनो मोजाङै गोथौ खालामनानै गायनाङो होम्बासो थालेरबो औवाबो मोजां थाङो